नोथाङा आंनो नोंथांनि नखरनि सोमोन्दै खिन्थानो हागोन ना औ आं खिथानो हागोन आङो आगोलाव बिमा बिफानि न'आ मेन न'आ आङो गोदो बिमा बिफानि न'आ बागान दावलाबारिमोन बागान दावलाबारिनिफ्राय आङो नैबो सरल' एरियायाव आङो हाबा जाफैदों हाबा जाफैनानै आङो आंनि फिसाफोरा लेखा फरायनाया मेट्रिकसिम सोरबा ओइथ नाइनिफ्राय थानाय जादों आरो आंनि बोराइया गैला आंनि नखर सोलिनायाव आंहा बिराद गोरिब नखरनि आं